हैलो हैलो केह् हाल ऐ फिर ठीक तुस सनाओ किश नेईं तुस केह् करा दे में बी बस हूनै हूनै खाद्धी ऐ किश निं तुस केह् करा दे हे

अच्छा कु'त्थै कु'त्थै कश्मीर जाह्गे ठीक ऐ ठीक ऐ आहो तुस जेल्लै घर आगेओ ते फिर गै करन आनी ऐ हां जी ठीक ऐ अच्छा मम्मी होर बी पुच्छा दे हे कदूं औना ऐ ठीक ऐ में उ'नेंगी सनाई ओड़ङ ओह् बी ठीक ऐ आया निं ऐ अजें तक इड्डै दिन बाद ठीक ऐ चल लाई ओड़नी आं ठीक ऐ बाय